हैलो यस जी आपके थानेदार यदुवीर सिंह चौधरी से बात हो रहीं हैं अच्छा अच्छा कितने बजे अच्छा आपकी गाड़ी चोरी हो गई है कहाँ की बात है ये अच्छा तो आपकी गाड़ी आठ नौ बजे के सम्थिंग चोरी हो गई है आप आप कमप्लेन दर्ज कराओ फिर अच्छा हाँ हाँ आप आ जाइए अभी आप कहाँ पर हो तो आप ऐसा करिए आप लेफ्ट जाके सीधा राट हो जाइए और उधर से सौ मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ आप आइए उधर कम्पलेंट दर्ज कराईए आपकी बाइक आपके लिए सही सलामत पहुँचा दी जाएगी टेन्सन लेने कि कोई जरूरत नहीं है हम चोरों को पकड़ लेंगे और उसको तरीके से दंड देंगे आप बेफिक्र रहिए हाँ वो तो मेरे को पता है लोकल लोग ही होते है और वो चोरी करके ले जाते है बट आप टेन्सन मत लीजिए ठीक है

अभी आप आ जाओ आप हो कहाँ बाईपास पर ही हो ना तो आप आ जाओ उधर से लेफ्ट जाके राइट हो जाना और सौ मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है आपके छोटे छोटे बच्चे है तो आप ऐसा करिए आपको पूरी पुलिस प्रोटोकसन दी जाएगी आपकी अपनी लोकेसन सेंड कर दीजिए और गाड़ी वहीं पर आ रही है आपके सहपरिवार सहित आपको ले जाएगी ठीक है ना ओके आपको पूरी